अच्छा अच्छा हां केह् आक्खा नी

नी अज्ज नी आई दी अ'ऊं आहो लकड़ियां लैने कदूं जाना लकड़ियां लैने कदूं जाना चलो ठीक ऐ